जी भैया जी बोलिए तो गाड़ी कहाँ गाड़ी चेक करवा दीजिए पूरी गाड़ी चेक होगी तब सब सामने आ जाएगी जी भैया जी हो जाएगा आज इसको छोड़ो मत आज नहीं परसों छोड़ देना दूसरा वाईकल नहीं है तो फिर यार हम कैसे हमारे पास भी नहीं है कोई वाईकल जो हम आप को दें क्या भैया हाँ वो इंजन लाइट आ जाती है नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चेक कर लेंगे वो तो कोई न है वो दिक्कत नहीं है गाड़ी ते चलाओ न आप गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है तो भैया देखिये वो भी छोड़ के लाऊं क्या तो अभी छोड़ दो शाम तक लेके जाना फिर और क्या कर सकते हैं घर जाके लेनी पड़ेगी ठीक है चले जाओ आप फिर चेक कर लेंगे शाम को शाम तक दे देंगे शाम तक दे देंगे छः बजे तक छः बजे तक दे देंगे नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट छः बजे तक देंगे वरना कल देंगे फिर पाँच बजे हो तो गया है क्या कन्फ्यूज़न है काम भी बहुत ज़्यादा है आप ज़्यादा कह रहे हो इसलिए हम आप जल्दी कर रहे हैं है वो मैं समझ गया अर्जेंट में चाहिए तभी तो हम ने आप को बोल दिए कि

हाँ तो वही वन परसेंट हो जाता है कभी कभार तो उसका अब हम क्या कर सकते है बाताओ हाँ वन पर्सेन्ट का ही है दिक्कत बाकी तो नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट कह रहा है न देख लो अब आप

है छोड़ के चले जाओ में कोशिश करता हूँ हंड्रेड पर्सेन्ट कि पूरी अभी आज कर के दे दूँगा आपको

ठीक है दे दूँगा ठीक है आज ही आ जाओ आप लेके आ जाओ आप लेके आजाओ आप हाँ हाँ वो तो वो सब चेक कर लेंगे सब चेक हो जाएगा उसमें फिर आप ले आप आ जाओ लेके ठीक है ओके ओके हाँ सब कर देंगे आप लेके तो आओ ओके भैया